मुंहिंजो वणंदड़ु किताबुनि मां भगवत गीता मुंहिंजी सभिनी का पसंदीदा किता आहे ऐं मां हिन खे घणेई दफ़े पढ़ियो आहे ऐं अञा ताईं बि मां पढ़ंदी रहंदी आहियां इहा केवल हिंदुअनि जा हिकु धार्मिक आध्यातमिक ग्रंथ कोन्हे पर सब माण्हुनि लाइ जीवन जीअण लाइ अनमोल ग्रंथ आहे भॻिवान जी भक्तिअ जे अलावा हिनन में जीवन जे औखो समय ऐं दुविधाउनि जो पार करण जी सीख ॿुधाइलु आहे असांजा यानी माण्हुनि खे असल स्वरूप जी वर्णन वि हिननि में आहे हा मां गीता पर वणियलु फिल्म ज़रूरु ॾिसणु चाहिंदसि